आंनियाव सेमसांनि फन दङ मोनसे दा बेखौ बाहायनाया बोसोरथाम जाबाय दा समजों लोगोसे फना इसे स्ल' जाफाबाय माखासे खेत्र'आव जेरै केमेरा क्वालिटिया एसे डाउनाव फैबाय आरो लिमिटेड स्पेसनि थाखाय माखासे बुस्थुफोरखौ डाउनलद खालायनो सानबाबो डाउनलद खालायनो हाला आरो बेटारि बेकआपा टाइमजों लोगोसे लासैनो गाहायाव फैगासिनो दं जुदि बोसोरथामनि बाहायनायखौ नायोबा आरो माखासे एप्लिकेसन बाहायनायाव एसे स्ल' जायो फना